کردار تخلیق نہیں کیے جاتے اور نہ ہی بنائے جاتے ہیں کردار تو موجود ہوتے ہیں ہمارے سماج میں ہمارے آس پاس چلتے پھرتے انسانوں کی شکل میں انہیں کرداروں سے کچھ کچھ ایسے عمل سامنے آتے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ کردار ہمارے لیے اہم ہو جاتے ہیں اور انہیں کرداروں کو لے کر ہم کوئی کہانی گڑھتے ہیں یا کوئی افسانہ لکھتے ہیں یا جو بھی فکشن کے جو بھی موضوعات ہیں ان میں ناول میں ہم انہیں شامل کرتے ہیں وہ کردار اس لیے اہم ہوتے ہیں کیونکہ کردار کے بغیر کوئی بھی کہانی نہیں بن سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کردار ہم اپنے آس پاس سے اپنے سماج سے اپنے پڑوس سے یا اپنے خاندان سے کہیں سے بھی جب اٹھاتے ہیں کہانی بنانے کے لیے تو کردار ویسے کے ویسے ہی نہیں رہتے جیسے کہ وہ حقیقی زندگی میں تھے بلکہ اس میں ایک افسانویت ایک کہانی پن ان میں ان کے کرداروں میں ان کے اعمال میں ان کے کاموں میں ان کے سوچ میں ہمیں شامل کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کرداروں کو اگر ہم جووں کا توں ویسا کا ویسا ہی پیش کر دیں تو وہ کہانی نہیں بنے گی بلکہ وہ کسی اخبار کی رپورٹ ہو جائے گی تو فکشن لکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حقیقی واقعات اور حقیقی کرداروں کو افسانوی رنگ میں ڈھالتے ہیں جو انہیں حقیقت سے تھوڑا سا مختلف کر دیتے ہیں زیادہ دلچسپ کر دیتے ہیں اور اسی سے ہماری کہانیوں میں رنگ بھرتا ہے